हमारे यहाँ पे भेड़ा घाट बहुत ऐतिहासिक मतलब दर्शनीय स्थल है वहाँ पे पर्यटक लोग बाहर बाहर से आते हैं और घूमते हैं जहाँ पे वहाँ पे पूरा संगमरमर के बीच से नर्मदा नदी वह रही है और वहाँ से मतलब पत्थर भी ले जाते हैं लोग मूर्तियाँ बनाते हैं और सारे आइटम बनते हैं और हमारे यहाँ पे ये मदन महल की पहाड़ी पे रानी दुर्गावती का किला है वो भी बहुत सुंदर है वहाँ पे भी लोग बाहर से आते हैं घूमने देखते हैं और उज्जैन में महाकाल किला गिरी है वहाँ पे भी बहुत सुंदर घूमने का है महाकाल बाबा के दर्शन करने जाते हैं और अब भी वहाँ पे बहुत अच्छा मतलब बन गया है घूमने के लिए और वहाँ पे घूमने के लिए साधन भी है यहाँ अपन को ले जाके सब जगह हम लोग घुमा देते हैं और यहाँ पे और भी जगह हैं जैसे भोपाल में है बिरला मंदिर वो भी हमारा मतलब ऐतिहासिक मंदिर है लक्ष्मी नारायण का मंदिर वहाँ भी लोग घूमने